میرا پسندیدہ گایک نصرت فتح علی خان ہیں اس کے سونگ مجھے بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں کیوں کہ وہ سیڈ سونگ سناتا ہے اور مجھے سیڈ سونگس ہی پسند ہیں اس لیے میں نصرت فتح علی خان کو پسند کرتی ہوں اسی کے گانے سنتی ہوں اس کے گانے سن کر مجھے بہت اچھی فیلنگ آتی ہے کیوں کہ اس کے گانے ایک دم کلیئر وائز میں ہوتے ہیں ایک دم کلیئر آواز ہوتی ہے ان کی مجھے انہیں سنتے وقت بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں اپنا سارا کام بھی کر لیتی ہوں اور مجھے سیڈ سونگ ہی سننا پسند ہے گایک کا نام نصرت فتح علی خان ہے وہ مجھے پسند ہے بہت زیادہ اسی کے گانے سناتی ہوں میں ہمیشہ وہ بہت ہی اچھے گانا گاتا ہے اور ہمیشہ اتنے نیو نیو سونگ لے کر آتا ہے وہ کہ ان میں رنگ ٹان اتنی مست ہوتی ہے کہ انہیں سنتے وقت سنتے ہی رہنے کا دل کرتا ہے